बाइकसे सवारी करैमे मोन लगै छै जहाँ जाइके होइ छै लम्बा टूर वहाँ चलि जाइ छिए बाइकसे लेकिन हेलमेट जुत्ता आओर लाइसेन्स साथेमे रखै छिए जतऽ कि प्रशाशन भी नहि पकड़ै आओर अपना सेफ्टी भी रहै बाइकसे चलि जाइ छिए सिमरिया हथदह पटना तक भी चलि जाइ छिए ओन्ने दरभङ्गा चलि गेलहुँ ओकरबाद जे छै खगड़िया रे बेगूसराय रे जहाँ तहाँ चलि जाइ छिए बाइकसे आओर सेफ्टीमे चलै छिए बाइकसे देवघर भी चलि जाइ छिए बाइकसे अकेला तऽ मोन लागै नहि छै दसगो होइ गेलहुँ एकट्ठा युवक छौँड़ा तब चलैमे जे छै मोन लगै छै दसगो रहलहुँ तऽ रुकल जहैँ अच्छा लागल ओहेँ रुकिके बाइक रोकि देलहुँ ओकर बाद जे छै पार्क घुमलहुँ या तऽ पार्टी थोड़ा मोड़ा बनै लेलहुँ फेर चललहुँ देवघर जाइमे खूब मोन लगै छै बाइकसे मोटरसाइकिलसे जे छै देवघर जाइमे अच्छा ई लिए लगै छै कि अपना एगो दुगो करिके बैठलहुँ आरामसे दसगो गाड़ीमे रहलहुँ साथमे चलैमे खूब मोन लागै छै बाइकपर फेर हिआँसे गेलहुँ सुल्तानगञ्ज जल बोझलहुँ ओकर बाद गेल जाइ छिए देवघर बाबाके जल ढारैले बाइकसे आओर कोइ भी इमरजेन्सी भी काम होइ छै तऽ चलि जाइ छिए बाइकसे तऽ बाइक सुविधा भी छै आओर थोड़ा खतरा भी छै मोटरसाइकिल जे छै अच्छा ई इएह लिए छै कि थोड़ा जल्दी काम होइ जाइ छै चलि जाइ छिए जल्दी मोटरसाइकिलसे होइ जाइ छै काम खतरा ई छै कि एक मोटरसाइकिलपर चारिगो पाँचगो बैठि जेबै तऽ पुलिस प्रशाशन भी पकड़ि लेतै मोटरसाइकिलसे इएह चीज होइ छै घुमैले चलि जाइ छिए दसगो रहै छिए तऽ अपना घुमैमे मोन लगै छै मोटरसाइकिलसे जहाँ तहाँ चलि गेलहुँ मोटरसाइकिल ई लिए अच्छा चीज छिकै या तऽ खराब भी चीज छिकै तऽ मोटरसाइकिलसे जे छै सुविधा भी होइ छै आओर खतरा भी होइ छै मोटरसाइकिलसे घुमैमे एक दुइगो रहलहुँ तब मजा आएल अकेला तऽ मोन नहि लागै छै ई लिए जे छै मोटरसाइकिलसे अच्छा होइ छै कहीँ गेलहुँ हेलमेट लै लेलहुँ साथमे जुत्ता पिन्ह लेलहुँ मोटरसाइकिलसे कहीँ भी जाइके चाही तऽ ई दुनू साथमे कमसे कम होइके चाही नहि रहै छै तऽ दिक्कत होइ छै अपने सेफ्टीमे खराबी होइ छै ने